मछली की दर छहो हूँ की भाव छै मछलीके दाम बतेबहो तब ने कोन मछली लेबै सभ मछलीके दाम बतेबहो तब ने जे सुबिधा मिलतै से लेबै जे अच्छा लगतै से लेबै दाम बतेबहो तब ने तऽ सभसँ अच्छा नहि रेहुएके दाम बतइए कते छै से की भाव छै रेहु चारि सए रुपये नहि देबै चारि सए लगाइ देबै तब लए लेबै चारि सए लगाइ देबै

हॅं ओ सभ उहाँ जे छै ने

चारि सए लगबेतै चारि सए लगेबै तऽ एक किलो ठीके छै चारि सए रुपये लगाइ दबै एक किलो लए लबै

ठीके छै तऽ लैके एबै तब ने देके हमरा मछली हम लै लेबै ठीक छै बोलिए नहि हमरा बड़केमे सँ हमरा रेहुमे सँ दए ने देबै हॅं ओहए दए देब ओहए दऽ देब रेहुएमे से